प्रयागराज जिले में बहुत बदलाव आ गया है सरकार ने मोदी सरकार ने बहुत बदलाव आया उनकी अर्थव्यवस्था इतनी बुनियादी ढाँचे से ढाँचे के मामले मे किया की एकदम से परिवर्तन हो गया वहाँ के रहन सहन वातावरण इतना अच्छा बना दिया है जैसे

अस्पताल है अस्पतालों मे इतना अच्छा डॉक्टर साफ सफाई नर्श मरीजों को इतनी अच्छी तरह से देखभाल दवाइयाँ दे रहे हैं सब लोग सराहना करते हैं पहले लोग भागते थे प्राइवेट अस्पतालों में अब तो सरकारी अस्पतालों में एंबुलेंस की वाहन हो गई है डिलवरी कराने के लिए किसी की तबीयत खराब हो गई है एक सौ आठ नंबर पर फोन कर दीजिए तुरन्त एम्बुलेन्स आ गई मरीज जाकर अस्पताल में एडमिट हो गया डिलवरी है वहाँ डिल्वरी हो जाती है सरकार ने इतना अछा बदलाव ला दिया अपने प्रयागराज जिले में जगह जगह पे साफ सफाई हर तरह इतना अच्छा हुआ है कि लोग सब सराहना कर रहें हैं कि बहुत अच्छा परिवर्तन बदलाव अपने प्रयागराज में हो गया है जैसे गाँव में भी अस्पतालें हैं वहाँ भी साफ सफाई अस्पताल में अच्छी अच्छे से अच्छे डाक्टर बैठते हैं मरीज को अच्छे से अच्छे देखते हैं और ठीक हो जाते हैं मरीज नहीं अपने से आ जा सक रहे हैं तो एम्बुलेंस कि जरूरत होती है तो एम्बुलेंस तुरन्त भेजते हैं मरीज को घर पहुँचाते हैं यही सब बाते हैं और इतना गंदगी जो रहती थी पहले अपने प्रयागराज जिले में इतना साफ सफाई वातावरण हो गया है कि बिल्कुल चाहे जहाँ तुम ऐसे कुछ ना बिछाओ ऐसे हीं बैठ जाओ कोई गंदगी नहीं रहती है